हैलो अंजी दीदी केह् हाल ऐ आहो ठीक ठीक मड़ो कुत्थें ऐं तुसेंगी गल्ल सनांऽ इंया बुखार चला दे मेरी सेह्त जेह्ड़ी बहुत खराब होई दी दोआई लैती ही ते मड़ो तुसेंगी पता गै डेंगु चला दे अज्जकल बुखार होई दा हा ते में सोचेआ की दीदी सनाई ओड़ां की मिगी कि दंऊ त्रैऽ दिन औना निं होना ऐ होश गै निं ऐ मड़ो मिगी मेरी जिंदु ई होश जा दी ऐ ते हून नेईं नेईं आई सकदी ऐ दौ त्रैऽ दिन ठीक ऐ मड़ो अंऊ आई सकदी ही ते अंऊ आई जंदी तुसें ई पता ते ऐ अंऊ कम्म करने दा आलस निं करनी ऐं कम्म करने दा आलस ते निं करनी ऐ पर समझी सकदे ओ भी नेईं होंदा कम्म

ओह् ते करी ओड़दी ही ते चलो चुस इंया करेओ रुट्टी बनाई ओड़ेओ तुस अंऊ छड़ी इंया सफाई करी ओड़ङ ठीक ऐ ते भी बाकी ते तुस इंया कम्म करेओ इक्क दौ दिन रुट्टी आह्ली कुसै होर गी आक्खी ओड़ो आं बाऽ चलो कोई गल्ल निं ते में भी लेट गै औना ई ते तुसें ई पता की सबेरै सबेरै आपें ई कम्म होंदा ते होश बी निं ऐ ते भी लेट औगी ठीक ऐ चलो ठीक ऐ भी ठीक ऐ